फुंजा नार्जारिमोन ना ए नै माने जों मानास हाग्रामायाव बेराय हैनो नागिरदों औ औ ओमफ्राय जों दा बेखौनो जोंनो गाइड खालायनो थाखाय नोंखौ नांगौ आरो मानि नों औ

ओमफ्राय रुलफ्राथ' माब्रै रुलफ्रा जेनेबा हाबनाय मानाय औ औ औ औ औ

जायखिया जायखिया नुथारनाय बुस्थुफ्रा मा मा जुनारफोरखौ बांसिन नुयो जेनेबा औ औ जायखिया जों जयै बेखौनो नायनो देग्लाय मानासावनो थांनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय ओरै गाइड खालायनो थाखाय जोंखौ मानि माबानो थाखाय दैदेननो थाखाय मानसि नांगौ आरो नै जों नुवा खोनाया अबाव थांब्ला अफाय मा जागोन बेबायदि मिन्थिफेरा हसिया थांनाय नालाय ओंखायनो जोंनो नोंखौ नांगौ आरो

औ औ औ जायखिया नों जायखिया समावनो सोलाब होदो जों कल खालायब्ला सानसेसो सिगां जों कल खालायगोन औ औ औ होमब्ला बिदिनो जाबाय दे